आर के ट्रेबलर्स से बात हो रही है मुझे मुझे भोपाल और उज्जैन में घूमने जाना था तो आपके पास क्या पैकेज हैं और किस प्रकार का वो र हेगा

मैं छः लोग छः लोग हैं और एक बच्चा भी रहेगा

जी जी जी बता दीजिए आप थोड़ा

जी मैं मैं आपको बताऊँ या आप बता रही हैं मुझे तो मैं आपको जैसे मुझे भोपाल में मैंने सुना है बिरला मंदिर सुना है हमारा है ये जो वन विहार है वहाँ घूम घूम सकते हैं और कलियासोत डैम भी उसके बारे में भी बहुत सुना है और इसके साथ ही जो भोपाल में हुई थी और वहाँ की एक जहाँ से गैस निकली थी वो एरिया भी क्या उस में वो रहेगा और ये हम मस्जिदें बहुत मैंने सुनी कि यहाँ कि मस्जिदें मतलब विशेष स्तर पर प्रसिद्ध हैं तो क्या उस एरिए में भी घुमाएंगे

हाँ उजैन में तो मुझे बस ये था कि हमारा एक मिनट मैं उज्जैन में हमारा महाकाल घूमना था और उसके आस पास जो मंदिर हैं वो घूमते हुए मतलब फिर मैं मतलब मेरा क़रीबन तीन तीन दिन का वो है पूरा तीन दिन कि मेरी छुट्टी है तो मैं उनका इस प्रकार का उपयोग करना चाहता हूँ जी

जी मैं तो ब मैं बा मतलब मतब मध्य प्रदेश में पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे बस यही जगह घुमनी थी तो इसी लिए मुझे क्या कहते हैं हमें भी बहुत जानकारी नहीं है बस इंटरनेट के माध्यम से कुछ जानकारी हम ने निकाली थी तो आप एक काम करिए जो सारा पैकेज है वो ये मेरा व्हाट्सअप नम्बर है उस पर आप मुझे सेयर कर दीजिए

ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी